आं जी में दौड़ लाना होना डॉक्टर होर बोल्ला नै आं ते कुछ सनायो मेरी डाईट दे बारै ई नॉन वेज़ अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अ अं

ठीक टीक ऐ जी शुक्रिया